हाँ डांस का अब तो डांस का जमाना डांस का जमाना आ गया है इसलिए हम लोग तो पहले कैसे भी नाच कूद लेते थे पुराने जमाने का स्टाइल था थोड़ा इधर उधर बनाके नाच लेते थे आज के तो नया जमाना है कैसे भी अच्छे अच्छे लोग कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे डांसर डांस कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चियाँ भी बड़े बड़े बच्चियाँ और क्या है कि और जो सपना चौधरी हैं ना उनका डांस बड़ा अच्छा लगता है मेरी लड़की है जो उनका डांस पसंद करती है और करती भी है हम उन्हें मतलब सिखाते हैं बताते भी हैं और और अच्छे से उन्हें रखते भी हैं और एक बार पंद्रह अगस्त आया था उसमें भाग ली थी वो तो डांस करने गई थी उसमें तो उसको इनाम विनाम भी मिला था एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा और छब्बीस जनवरी पर भी उसने गई तो मतलब वहाँ भी भाग लिया तो डांस वांस किया नए जमाने के खूब फैशन में और बड़ा अच्छा लगा लोग अच्छे से मतलब तालियाँ आलियाँ भी बजाएँ और अच्छे से मतलब उसको मतलब सब लोग मान्यता दी और वो क्या है कि एक्चुअली मैं अपनी मतलब डांस वांस में मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है मैं भी थोड़ा अब नए फैशन में थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ डांस वांस और आज के डांस आज के डेट में बच्चे बच्चियाँ मतलब बहुत फैशन के तौर पर और आगे जा रहे हैं डांस में गाना वाना में जो गा भी लेते हैं और क्या है कि स्कूल में तो एक एक से नए नए फंक्शन होते हैं जो उसमें भाग वाग लेकर लड़ बच्चे बच्चियाँ करते हैं बड़ा अच्छा लगता है थैंक्स